हम एकटा बैग लेलहुँ रहऽ ओ सस्ता एकतऽ हमरा सस्ता पड़ल ऊपरसँ ओकर क्वालिटी आओर चेनसभके जे मतलब छै काम करयके ओ बहुत अच्छा कामकऽ रहल अछि